हेलो कैब वाले भैया बोल रहे हैं जी भैया मैं आपके कैब से आई थी ना अभी जी भैया मेरा समान छूट गया है आपकी गाड़ी में तो मेरा वॉलेट छूट गया है आपकी कैब में तो भैया देख लीजिए ना हाँ मैं उतर कर दूसरी गाड़ी में चली गई थी तो वह मैंने ध्यान नहीं दे पाई जी अच्छा तो देख लीजिए भैया वहाँ पर रखा होगा

तो भैया जो एड्रेस में आपने मुझे छोड़ा था आपने मुझे सनिचरा बाज़ार में छोड़ा था जी मैं बश टैंड के पास खड़ी हूँ भैया जी जी आप कितनी देर में फ़्री होंगे भैया तो आप लाकर दे दीजिए वहाँ पर जी मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ